कहाँ से लेकर गए है जालूपुरा चौराहे पर कहाँ पर अच्छा क्या नंबर है आपकी गाड़ी का कौन सी गाड़ी थी आपकी अच्छा आपने वहाँ पर किसी को कुछ देखा आपकी गाड़ी के आसपास अच्छा आपको किसी पर शक है किसी को देखा ले जाते हुए आपने अच्छा तो आप वहाँ पर चाबी लगा के गए थे गाड़ी पर आपके पास ही है ठीक हे तो कितने बजे की बात है यह दो बजे के आसपास की बात हे ठीक है आपने वहाँ पर देखा आस पास लोगों से किसी से पूछा किसी ने नहीं बताया अच्छा ठीक है आपके पास गाड़ी के कागजात हैं आपका लाइसेंस है किस के नाम की है गाड़ी आपके नाम पर ही है अच्छा गाड़ी के कागजात पूरे हैं तो आप एक काम कीजिए आप गाड़ी के कागजात लेकर आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेकरआप आर टी ओ ऑफिस आ जाए ठीक है वहां पर आपसे बात की जाएगी ठीक है और गाड़ी की एक कोई फोटो आपको आज ही चाहिए तो मेडम उसके लिए ना कम्प्लेन आपको वहाँ पर आर टी ओ ऑफिस में लिखवानी पड़ेगी ठीक है आप अपने काग गाड़ी के कागजात आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के आप आर टी ओ ऑफिस आ जाएं ठीक है वहाँ पर एक है ना इंस्पेक्टर बैठे होंगे आप उनसे आपकी कम्प्लेन नोट करवा दीजिए

यहाँ पर आपके कैमरे की रिकॉर्डिंग भी दिखा देंगे ठीक है आप पहले यह अपने लिखित कार्यवाही पूरी कर लीजिए है ना यहाँ परआपकी पहले कंप्लेंट नोट की जाएगी ठीक है आपने वहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी वो कम्प्लेन नोट करेंगे फिर हम आपकी गाड़ी को न कैमरा भी नॉट कर लेंगे वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे है न हाँ हाँ ठीक है ना नहीं आप गाड़ी के कागजात वगैरह लेकर के आइए फिर हम एक बन्दे को यहाँ से आपके गाड़ी के आस पास वो जो कैमरा लगे हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी दिखा देंगे ठीक है ना तो मेम गाड़ी का लाइसेंस तो जरूरी है आपको लेकर आना पड़ेगा आप एक काम कीजिए घर जाइए घर से लाइसेंस लेकर आइए गाड़ी के कागजात लेकर आइए आप पूरे मैम कार्यवाही करने में तो समय लगता है उसमें तो आपको समय देना पड़ेगा आपको साथ देना पड़ेगा जो समय लगेगा उसका तो वो तो लगेगा ही आप एक काम कीजिए आप है ना धैर्य रखिए ठीक है आप एक काम कीजिए आराम से घर जाइए गाड़ी के कागजात लेकर आइए हम आपकी पूरी सहायता करेंगे मदद करेंगे नहीं मिलेगा वहाँ पर स्टॉफ मिलेगा हम लोग हैं वहाँ पर आपके साथ हम आपकी पूरी मदद करेंगे ओके मैम धन्यवाद